मां हिकिड़ो सोफा कम बैड वरितो हुयो हुन जी एक्चुअल प्राइज़ घटि हुई पर ॿाहिरि मूंखे चईं के भई हिन जी प्राइस मार्किट खां हिन जे करे वधीक आहे छाकाणि त हिन जी क्वालिटी सुठी आहे त मां हुन जे चवण ते सोफो वठी छॾियो घरु इहो सोफो असां घर वठी आहियासीं यूज़ कयोसीं हुन जी सिक्स मंथ में त हालति ख़राब थी वई जीअं की हुन जो स्पंच बिगड़ी वियो हुन जूं गद्दियूं सफ़ा हेठि वेही रहियूं तेंखां पो हुन जा पाया टूटी विया वैल्डिंग खुली वियो मां हुन खे शॉप वारे खे हिकु दफ़ो कॉल करे ॿुधायो भई इहा सोफे जी हालत हीअं थी वई आहे त तव्हां हिन में कुझु करे ॾेई था सघो हुननि तॾहिं ईअं चयो हुओ की असां सोफे में कुझ बि रीपेयरिंग थींदो या कुझ थींदो त असां वेठा आहियूं कोई टैंशन न खणो तव्हां असांखे पोइ उन्हनि सर्विस बि ॾाढी लेट ॾिनी जीअं की हिकु ॾींंहुं फोन कयूं पिया टिनि ॾींहनि खां पोइ पिया अचनि त मतिलबु कीअं ऐं उन्हनि ईअं बि चयो हुओ अगरि तांखे इयो सोफे जी कुझ बि वधीक परेशानी थिए थी त असां एक्सचेंज बि करे ॾींदासीं पर लास्ट मूमैंट ते हुननि हथ बि मथे करे छॾिया की न हीउ सोफो एक्सचेंज बि न थींदो त उहो सोफो हिकदमु बेकार लॻण लॻो मां चयो की हुन सोफे जो मां छा कयां लास्ट में उओ सोफो मुखे भंगार में ई ॾेयणो पियो